चौक निशाद गंज हज़रतगंज राजा जी पूरम गोमती नगर अमोसी आलम नगर कृष्णा नगर तेलीबाग मोहनलाल गंज अलीगंज महानगर आलमबाग शिंगारनगर पूरन नगर सरदारी खेला अमीनाबाद गणेश गंज नलखेड़ा रकाबगंज चौक